ہیلو جی بھائی میں نے بریانی کا آڈر کیا تھا یار اور وہ بھی مراد آبادی بریانی اور تم نے حیدر آبادی بھیج دی بھائی اور اتنے دیر سے ایک تو بھیجی تم نے یار کہ آتے آتے بریانی ٹھنڈی ہو گئی اور میرے پاس تک پہنچی بھی تو اتنی بے کار ایک دم ٹھنڈی ہو چکی تھی اس میں اتنا نمک تھا یار میں نے اپنے دوستوں کو ایک بہترین بریانی کا پارٹی کیا تھا اور تم نے بریانی بھیجی بھی تو ایک تو دوسری کوالٹی کی بھیج دی اور بریانی میں کوئی ذائقہ ایک دم نمک ہی نمک تھا یار اگر تمہیں بریانی اگر اس وہ نہیں بھیجا تم نے اگر بریانی وہ والا بھیجا ہی تو کم سے کم بہترین بھیجتا یار یہ آخری کا مال بچا ہوا یہ آخری کا بریانی بچا ہوا تم نے بھیج دیا بھائی اس طرح بریانی میں پیسے لگتے ہیں یار کوئی فری کا بریانی تھوڑی نہ آتی ہے اگر آئندہ آڈر کر کسی کو بھی بریانی بھیجو تو بڑھیا بریانی بھیجو اگر نہیں ہے بریانی تو آڈر کینسل کر دو بھائی